हाँ हाँ भैया हाँ भैया धमशाला से बोल रहे हैं धरमशाला से भी गौशाला से हमको सर जानवर चाहिए हमको गाय चाहिए गाय हाँ सर हमको गाय चाहिए और अच्छी गांडे साहिवाल चाहिए गाय सर आपके यहाँ गाय हाँ हमको सर साहिवाल चाहिए जो अच्छा दूध देती हो पान छः लीटर टाइम का उसका दूध हो ठीक है सर आ कर देख लें लेकिन आप तो बता दीजिए हमको चाहिए लेकिन वह सर गाय के बारे में बताइए गाय क्या खाती है कैसे उसको रखते हैं क्या उसकी विधि विधान है

अच्छा अच्छा तो सर गाय दो हम जो हम गाय आती है वह साहिवाल गाय हँ बच्चा दीहिक देने वाली है सर दूध कितना दूध कितना देती है

अच्छा अच्छा है तो ठीक है हम आएँगे गाय लेंगे क्या रेट का है गाय आपके यहाँ तो पैंतालीस हज़ार रुपये रेट है तो सर कुछ डिस्काउंट नहीं हो जाएगा ठीक है हम कल आएँगे कल आएँगे तो हमको गाय चाहिए अच्छी गाय चाहिए ताकि यहाँ सीधी गाय रहे दूध ऊध देने में अच्छी रहे और हमको दूध बेचना है हाँ तो कौन सी गाय है ताकि दूध अच्छा दे और पीने के ऊपर खिलाएँगे उसको दूध अच्छा देगा ठीक है सर हम कल आएँगे हमको गाय चाहिए और और कोई को प जानवर नहीं है भैंस का क्या प्राइज़ है अरे हमको हरयाणा भैंस चाहिए हरयाणी वह क्या प्राइस की है सब ना दूध कितना देती हैं वे तो चार पाँच लीटर टाइम का दूध है मतलब एक टाइम का कि दिन भर का पूरा का दोनों म सुबह शाम मिला अच्छे ठीक है सर हम आएँगे गाय लेने और भैंस जो देखेंग जो हमको अच्छा लगेगा जो हमको सही पड़ेगा तो हम वही हम लेंगे